वीह नवेंबर ॿ हज़ार सत चारि जून ॿ हज़ार छह पंज जुलाई ॿ हज़ार पंज अठ मार्च ॿ हज़ार अठ नव मार्च ॿ हज़ार नव